तूं टिचींग फिल्डांत कित्याक आयलें कित्याक लागून तुका दिसलें की तुवें टिचर जावचें म्हणून म्हाका ल्हानपणा पासून टिचर जावपाक जाय कहे दिसताले आनी हांव चवथे यत्तेंत आसताना म्हाका खूब टिचरीनी बरें केल्लें पूर्णता टिचर एक आसली ती म्हाका खूब आवडटाली ती बरे भाशेन शिकयताली आनी खूबश्यो बऱ्यो टिचरी आसल्यो तशेंच आठवे यत्तेन कोंकणी टिचर म्हाजी ग्रेसी मिस तिणे आमकां खूब बरे भाशेन शिकयताली कोंकणीन चड मार्क पडटाले आनी ती बऱ्या भाशेन समजयताली ती जे होमवर्क दिताली तें सगळें हांव करतालें तशेंच म्हाका शिकून शिक्षिका जावपाक जाय अशें खूब दिसतालें आनी हांव एफवाय बीए बीएडान जेन्ना ऑब्जर्वेशन जाल्ली तेन्ना भुरगीं कशीं वागतात तें सगळें पळयतना म्हाका खूब बरें दिसतालें की हांव ह्या हातूंत प्रवेश घेतलो म्हणून तशेंच म्हाका ल्हान भुरग्यांक शिकोवपाकूय खूब आवडटा आनी हांव म्हज्या पांयार उबें रावपाक सोदतां आनी म्हजी आवय बापूय म्हजी काळजी घेतां तशींच मुखार तांची काळजी घेवंक सोदतां फुडें तांच्या जाण्टेपणार तांकां आदार दिवपाक सोदतां